आं दाखालि बाजारावहाय दाबा गंसे आङो बायनानै लाबोबाय नाथाय दाबाया बायना लाबोनानै बारा गोबाव जोराखैसै माराम हमबाय मोजाङानो बाहाय जायाखैसै